गेमां ते खेढियां बड़ियां ब कदें सोचेआ नेईं कि अस इसी गेम गी थोह्ड़ा चेंज बी करगे नुआढ़ा मोड़ किश चेंज करगे जे गेम चलै दी उसी खेढने दा मजा लैता ते कदें सोचेआ निं कि इसी गेमा गी अस किश चेंज बी करगे कदें साढ़े कोल ओह् सोर्स गै निं लब्भेआ कोई केईं सोर्स थ्होएआ नेईं ते इस गल्ला चेंज गै निं कीती गेम गै खेढी छड़ी